स्कूलनि में विषय पढ़ाया वेंदा आहिनि हिसाबनि जा इतिहास जा भूगोल जेको हूंदो आहे हुनजो अंग्रेजी हूंदी आहे हिंदी हूंदी आहे मराठी हूंदी आहे ॿियो हिस याने सिविक्स वग़ैरह हूंदो आहे इहे सभु हूंदा आहिनि हाणे टीचरियूं जेके हूंदियूं आहिनि की टीचरियूं हूंदियूं आहिनि जिनि खे ॾाढो नॉलेज हूंदो आहे किनि खे न बि हूंदो आहे नॉलेज के बराबरि पढ़ाईंदियूं आहिनि की बराबरि न थियूं पढ़ाइनि स्कूलनि में वरी हेड मास्टर जेके टीचरियूं कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि कहिड़ी शइ हिस्ट्री जो जेको कराइणो आहे अॼु त कहिड़ी शइ पाणि भुलिजी वेंदियूं आहिनि कहिड़ियूं शयूं न खणी ईंदियूं आहिनि कंहिं ॿारनि खे संभाले सघंदियूं आहिनि कंहिं नथियूं संभाले सघनि ॿारनि खे ॿियो हूंदो आहे हिसाबनि जा टीचरियूं ना आहिनि ॿ टे टीचरियूं हूंदियूं आहिनि जिनि खे कंहिं बराबरि कराए सघंदा आहिनि कंहिं नथा नथा कराए सघनि बराबरि कराइणु वारा सुठो पढ़ाए सघंदा आहिनि